जब मैंने पहली बार खाना पकाई थी तो मेरेको खाना बनाना नहीं आता था ज़्यादा अनुभव नहीं था मेरेको खाना बनाने का कि कैसे बनाते हैं मैंने अपने दोस्तों अपनी दोस्त से पूछा कि खाना कैसे बनाते हैं उसको कॉल करी उस मैं खाना बनाती थी तुम बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी उन उनसे थी कि आप लोग मेरेको बता दीजिए कि खाना कैसे बन बनाते हैं वो लोग मेरी हैल्प करते थे मेरे परिचित कि ऐसे ऐसे खाना ब बनाया जाता है और जो मेरे से नहीं बनता था वो मेरी मम्मी से पूछकर बनाती थी मैं मम्मी बताती थी मेरेको कि ऐसे ऐसे खाना पकाते हैं जा पहले म फष्ट बार मेरेको ज़्यादा अनुभव नहीं था खाना पकाने में कि कैसे पकाते हैं पहली बार का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती थी मैं ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बनता था जलना जला देती थी रोटी या सब्ज़ी नहीं पकना इत्यादि कई कारण रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करते थे किचन में